नमस्ते भैया बोलिए और कैसा है हाँ तो क्या क्या लेना है भैया मतलब जीरो नम्बर से लेकर मतलब पूरा फुल नंबर तक जो भी लेना है सब कुछ यहाँ से मिल अच्छा अच्छा सिर्फ बच्चों के लिए हाँ हाँ तो भैया सब कुछ कपड़ा मिल जाएगा मतलब फैंसी से फैंसी मतलब इस्कूली ड्रेस लेते ही हैं सब कुछ मिलगा बच्चों के लिए सब कुछ सब कुछ मिलेगा मतलब मोजा उजा सब सब सब कुछ मिल जाएगा टोपी सब कुछ मिलेगा हाँ हाँ हाँ सब कुछ भैया ब्रांडेड मिलेगा यहाँ पर मतलब यह दुकान मतलब लोकल सामान हम नहीं बेचते हैं सब कुछ ब्रांडेड कम्पनी का सामान आता है यहाँ पर हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं हो जाएगा आप तो जब मतलब ज़रूरत हो तब आ करके सामान ले लीजिए नहीं नहीं पूरा सामान मिलेगा ना आप बताईए उसको खर्चा बन जाएगा आपको पूरा सामान हमारे ही दुकान से मिलेगा कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ़ मतलब गाड़ी लेकर आईए आप सामान ले जाईए हाँ गाड़ी मिल जाएगी और ज़्यादा होगा तो टांसफोर से चला जाएगा जितना भी सामान होगा सब आपके दुकान पर पहुँच जाएगा चौबीस घंटा के अंदर ठीक है जितना बजे आना है आ जाईए ठीक है ठीक है लिस्ट आप भेजिए फिर हम उसको देख पूरा आपका सामान लगवाएँगे फिर आपका पिरियल से गाड़ी में लोड कर करके भेज देंगे हाँ सामान पूरा मिलेगा कोई भी सामान छूटेगा नहीं आपका जितना भी सामान है सब मतलब सीरियल से लोडिंग होगा आपको वहाँ उतारने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा मतलब दुकान में लगाना के लिए भी हाँ हाँ हाँ हाँ लेबर सहित मतलब गाड़ी जाएगी ना हाँ लेबर का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा हाँ वह गट्ठर के हिसाब से होता है मतलब एक गट्ठर जो बड़ा गट्ठर है उसका चालीस रुपया लगेगा छोटा गट्ठर है बीस लगेगा और छोटा है और दस लगेगा ऐसे करके पूरा जोड़ते हैं लेबर अपना चार्ज ठीक है ठीक है ठीक है